औ देनाय बुं अ आं दङ ओइ माबायाव टाउनाव फैदोमोन आं एसे अ गय गायनो ए बरिया बरिया ओइ गय जायगा दङ गय गायनो ओइ बरिया गय गाय गय गाय बिराद मोजां गयनि आबाद मावनो हायोब्ला गय फांसेयावनो माने

अ आंनियाथ' बुहुद फिथाइ थाइदो देग्लाय आरो फुलिबो फानबाय दं आङो फुलि नांगौब्ला मोनगोन जेसेबां नांगो एसेबां मोनगोन टेनसन लानाङा अ अ एने खै दालसो नांगो एकस' दुइस' फुलि नांगो ना मा नांगो ना बारा नांगो दुइस' दुइस' फुलि ना एकस' अ जागोन दे ओमफाय दामआथ' ओरैनो आं फानहरबाय दङ फांसेयाव माने एसे फिसा साइसफोरखो साथि थाखा गाहाम लाखिदो आमफाय एसे माबा मानसि समान जानायफोरा एसे दाम लादो आरो बेखो आसि थाखा गाहाम लादो फांसेयाव ओरैनो बांद्राय लायाखै दे आं हिसाबनि लादो नायनानै नों लांनो हागोन मोनसे टाइमआव नायफैग्रो फुलिखो पसन्द लायोब्ला पसन्द जायोब्ला लानो हागोन मिथिबाय गयआथ' ओरैनो बुहुद फुलि माने मानसिफ्रा सोंबाय दं आंसो माने बानाय खनोहायाखै हा नोंनिखो लाखिगोन दे अ लाखिगोन जागोन मोनगोन मोनगोन ओमफाय आरो बबावबा बबावबा सोरबा सोरबा बाहेनाबो होनाय दं र' आं लिरना लाखिदोना बेखो नामखो नायना लानांगोन थारमाने मानसिफोरा देग्लाय बुहुद गयफुलि नागिरदो माने दाम दङ ना गयनि दामआखौ मिथिदोना मिथियाखै फुलि केजिसेयावनो अ मोनगोन दे मोनगोन आंनाव दं औ ओं हाया मोजां हाब्ला गय जागोन दे दै जमा जायाखैब्ला अ ओरैनो बोरि हा नांगोन गयआ मोजां जायो दे मोजांं जोथोन ला मोजाङै माने सात फुट बाय सात फुट गायनो हायो डिस्टेन्स माने बांद्राय गुबुंबो गायनो नाङा एखे समाव आठ फुट न' फुट गाहाम गायो डिस्टेन्सखो नायनानै गायनो हागोन दे टेनसन गैया दे होमब्ला